जेरै गोलोम बोथोराव दिनै दुब्लिफ्राव आं फोथारफ्राव माइ गायनाय जायो सबाय सबाय फोनो मोनो गोलोम बोथोराव खुमब्रा मोनो लाव मोनो जोगोनार मोनो जोगो जोगोनार मोनो गरसिफोर मोनो सबाय बिमा मैथा बांगाल मैथा गोजाफोर मोनो ओदिनो गोजां बोथोराव मोनो जाहैदों गोजां बोथोराव बिदिनो दिसिम्बर दिसिम्बर जानुवारि फेबुवारि अक्ट'बरफ्राव बिदिनो लाफा मैद्रु मुला मैद्रु बेसर मैद्रि दुनदिया फालें मैद्रु फालं मैद्रु बेफोरखौ मोन्नाय जायो थारुन सुजि आबर थास'फोर मोन्नाय जायो थास' आयथिंफोर मोन्नाय जायो जायो ओंखा गोलो गोलोम बोथोराव खांख्रिख'ला बिदिनो मैफ्राय मोन्नाय जायो बायदिसिना मोन्नाय जायो गोजां बोथोराव जाहैदों अल कफिफोर मोनो फुल कफि मोनो आलुफोरबो गायनानै बिदिनो बैसागसा लासिम बैसागा लागै बुरनानै मोनजायो सोरनि फुदुना मैगंफोरबो मोनो बेखौनो आबाद खालामनानै जोंहा बोसोराव बिदिनो आबाद खालामनाय जायो मोनजायो